मुंहिंजी पसंदीदा जॻह श्री आनंदपुर दरबारु आहे जेको असांजे गुरुअनि जो तीर्थ स्थान आहे उते मां केतिरा ई दफ़ा वई आहियां ऐं उते तमामु सुठा प्रोग्राम थींदा आहिनि जेके असांखे आनंद वठाईंदा आहिनि ऐं इहो असांजे गुरुअनि जो तीर्थ स्थान आहे